अ सार आच्चा जोंनिया गामियाव ओइ थानसालि गंसे गोदानै लुदों आरो दा बे थानसालि गोदानै लुनायाव आं बुंदोंमोन आरो बे थानसालिखौ लुनायनि सिगाङावनो बे गोजामखौ बोखारनायनि सिगाङावनो बाथौखौ एसे गायस्लायना दोननाया मोजां जागोन नामा होन्दोंमोन आरो नाथाय बिसोरथ' मानिदिया डायरेक्ट माने थानसालिनि बेखौ सिफायनानै बिसोरो गोदान थानसालि लुनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो दा माने आं बेखौ मा होनना बुजायबावगोन बिसोरखौ आङो औ आङो दौरि हिसाबै बे बिथाखौ जानला मानला बोफायनायखाय बे गोसोआव दुखु मोन्दों आरो दा जों अ बिदि सान्दोंमोन आरो आं

अ अ असुबिदा मोन्दों दा बुहुद बोसोर बेयावनो बुहुद अ अ बुहुद बोसोर बेयावनो जिहेतु खुलुमबोबाय सिबिबोबाय जों बेफोरखौ एसे मान होनाया मोजांमोन दा सारआ सारआ गेदेमा हिसाबै नोंथांखौ माबा मोनसे उपाय आं नागिरदों आरो

औ आंबो बेखौनो सान्दों आच्चा आ हा हा औ औ अ अ अ अ दे दे दे बुहुद गोजोनबाय दे अ औ औ अ दे सार दे दे बुहुद गोजोनबाय देह देह खुलुमबाय अ खुलुमबाय दे अ